हमरा एरियामे एखन सभसँ पैघ सीताराम जन्म महोत्सवके उत्सव भऽ रहल यए जाहिमे पोहदी गाममे नेता या ग्रामके सभ अथी चुनि कऽ ओहि जगहके जगह पोहदीए टामे ओहन फैल जगह भेटलै जे ई मेला ओतय हैत ताहिमे पोहदी ग्रामवासीकेँ धन्यवाद दी जे ओ सभतरह सभजगह आदमीकेँ सूचित केलकै जे अपने लोकनि एहि मीटिंगमे अबियौ एहि मेलाके उजागर बनेबै ओही उपरान्त हमसभ एकजुट भए कऽ ओहि मेलाके सभ दहँ दिस जकरा जे पर्चा ओम्हर पंडाल सभचीज सजि रहल छै आ पार लगेनहार उएह रामलला छथिन हमसभ एहिमे एकदम सभ गोटाए पड़ल छी एखनो जिल्द काटि कऽ एलहुँ हेँ आब एकर पार केनहार उएह टा मालिक छथिन श्री रामेलला